महाराज जेह्का कारपैंट्री ऐ ते एह् मतलब साढ़े घरै च जेह्के मतलब साढ़े बड्डे न ते ओह् मतलब नुआढ़ा एह्दा कम्म करदे सारे जेह्के अपनी कोठी ऐ ओह् बी पक्की गै ऐ होर सारें ओह् सारा लक्कड़ियें दा कम्म करदे सारे घर जेह्के मतलब जेह्के मेरे फैमली बिच्च मेरे बड्डे न मेरे फादर साह्ब होर ते ओह् ओह् बी एह्दा गै कम्म करदे ते मेरे चाचू हैन ओह् बी एहदा ही कम्म करदे जेह्का कारपैंट्री दा कम्म करदे ओह् लक्कड़ियें दा कम्म करदे लकड़ियै कन्नै मतलब बड़ा किश बनांदे मतलब लक्कड़ियें दा घर बनाई ओड़ेआ लकड़ियें कन्नै मतलब साढ़ै घर बी इत्थें मतलब कोठियां होंदियां ते लकड़ियां लकड़ी दे गै त्यार होंदियां लकड़ी एह् दूरा दूरा लेई आए लेआंदे दे लकड़ियां मतलब बड़ी सारी चीजां बनांदे जियां होई गेआ मतलब एह् मतलब